हेल्थ कॅर सर्विसीस गव्हर्मेंट स्किमाच्या अंडर जे आसा ते तेची क्वॉलिटी बरी आसा हांव पर्सनली सपोज म्हाका खंय वसपाक जाय जाल्यार हांव दोनूय वता गव्हरमेंट हॉस्पिटलानूय वता केन्ना केन्ना प्रायवेट हॉट सेंटरान सुद्दां वता जेन्ना म्हाका खूब इमरजंसी आसता तेन्ना आनी पेशंश नासता लायनीर बीन लावपाक तेन्ना हांव प्रायवेट सेंटरान वता गव्हरमेंट सेंटराचो डिसएडवांटेज ओन्ली इतकां लायन खूब आसा न सकाळी वचोन नंबर घेवपाक पडटा लायनीन रावपाक पडटा दॅट इज द ओन्ली डिसएडवान्टेज क फोर लायक गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स अदर्वायज दी सर्विसीस इन एवरीथिंग इज वेरी गूड इवन द प्रायवेट सेंटर्स सर्विसींग एन ऑल इज वेरी गूड गवरमेंट आसल्या कारण ओन्ली स्टार्टींग एडमिशन करतना पेपर काडपाक धा रुपया लागता बाकी एवरी टायम इट इज फ्री प्रायवेट वन्स इज कॉस्टली अगेन फॉर एवरी ट्रिटमेंट चार्जीस आसता मागीर गव्हरमेंट हॉस्पिटलान गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान कितें म्हणटा तें सर्विसीस आसा मोस्टली एवरीथींग कवर अप आसा बरेंशें प्रायवेटान सुद्दां प्रायवेटान मोस्टली मोस्टली प्रायवेटान सुद्दां थोडे प्रायवेट हॉस्पिटल्स ते सुद्दां म्हणटा की बाबा हे तुमी जीएमसीनूच वसात जीएमसी इज वन एक आमचो गव्हर्मेंट हॉस्पिटल गोंयचो मेन जे पणजे आसा ते हय फक्त डेंटलाचे जे आसता पय ते हांव प्रिफर करता प्रायवेट सेंटरान वसपाक प्रायवेट क्लिनीक बाकीचे अदर देन डॅंटल आई प्रिफर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वसपाक